जय झूलेलाल श्याम होटल वारा महेंद्र भाई मूंखे अॼु पनीर ऐं चांवर टे फुल्का पापड़ु खपे पियो पर तव्हां मां तव्हांखे फ़ोन कई हुई पंजुवीह मिंट पर तव्हां जल्दी एतिरो जल्दी मोकिले छॾियव छोजो मूंखे आसिरो न हुओ अहिड़ी बारिश पई पए त एतिरो जल्दी मोकिले सघंदा पर मूंखे तुया तव्हांजी इहा सर्विस ॾाढी सुठी लॻी ऐं मां पाड़े वारनि खे बि तव्हांजो नालो ॾींदमि त तव्हां एतिरा एतिरी ध्यानु कयो आहे ऐं जल्दी असांखे रोटी मोकिली अथव ऐं मुंहिंजे घरु महिमान वेठा हुया उन्हनि बि खाई करे तव्हांजी तारीफ़ ॾाढी कई